दिक्खो जी गार्डनिंग करने उप्पर साह्नू आंदा कि साढ़े बूह्टें उप्पर केई बारी कीड़े लग्गी जंदे मच्छर मक्खियां आई जंदियां उन्दा रस चूसदियां बूह्टें कमजेर करी ओड़दियां बूह्टे इयां पीले पड़ी जंदे पत्ते पीले ते ओह् बड़ा इयां बे मज़ा जेहा कम्म होई जंदा जियां साढ़ी सेह्त कमज़ोर होई जा ते पैरासाईट जेह्ड़ी होंदी इनें ई पैरासाईट आखने आं एह् साढ़ी खराक खाई लैंदे ते इयां गै बूह्टें दे उप्पर जेह्ड़े कीड़े मकोड़े उप्पर मछर बगज़ आई जंदियां ने ओह् उं'दा रस चूसी लैंदियां बूह्टे कमज़ोर पेई जंदे न बागा दी रोनक खत्म होई जंदी ते साह्नू दवाईयां छिड़कना पौंदियां न ते स्प्रे करना पौंदा इंदे उप्पर पूरी देख भाल करनी पौंदी ऐ ते बूह्टे शामा न उनें धुप्प बी लोआना पौंदी ऐ ते जेल्लै मती धुप्प आह्ले नेईं बरदाशत करदे उने शामा रक्खना पौंदा ते इंदी सांभ बड़ी करनी पौंदी ऐ पानी इ'नें मौके दा पानी देना पौंदा इनेंगी केईयें सवेरे देना पौंदा केईयें शाम्मी देना पौंदा तो इंं'दी गोड्डी बी करनी पौंदी असें जे पत्ते रेह् ओह् घा बूट इं'दे च कड्ढना पौंदा जेह्ड़ा अननसैसरी उग्गे दा होंदा ते बाकी जेह्ड़ा बाग साढ़ा जेह्ड़ा ठीक ठाक रवै ते बूह्टे शैल चमकन फुल्ल शैल खिलन पत्ते हरे लब्भन उंदी खराक बने ते फोटोसिंथिसिज़ होए उंदी सूरज बिच ते ओ जे मती बर्खा च नी होन मती ठण्डा च नी होन मती गर्मी च नी होन बराबर इयां करना पौंदा साम्भ देख रेख करनी पौंदी